हँ हम ज्ञानशङ्कर मिश्रा बाजि रहल छी हम पटनासँ बाजि रहल छी आ हम ने अहाँके सहरसा जिलामे ओ जे उग्रतारा स्थान यऽ ओतऽके बारेमे बहुत नीक हम सुनलहुँ हँ बहुत नीक जगह छै आओर हमर मम्मी पापा हमरा लए ओतऽ कबुलो कयने यऽ हम सोचलहुँ जे ओ जगह पर हमरा एक बेर जाय के यऽ ठीक ने तऽ हमरा अहाँके नम्बर कतहुँ सँ मिलल तऽ अहाँ से हमरा पुछऽ के रहै हमरा पटना सँ ओतऽ जायमे की केना लगतै केना की भाड़ा छै केना अहाँ हमरा घुमेबै ओ सभ अहाँ हमरा किछु बता देबै तऽ ठीक रहतै हँ हँ अच्छा अच्छा हँ ठीक छै ओ चार्ज कते यऽ से कनि अहाँ हमरा बता दिअ अच्छा अच्छा नहि कनि आर डिस्काउन्ट करियौ देखियौ हम बहुत उत्सुक छी ओतऽ जाय लए तऽ हमरा अहाँ कनि आओर जे डिस्काउन्ट कऽ देबै तऽ हमरा तऽ बहुत ठीक भऽ जायत बहुत नीक भऽ जायत तहन तऽ हम कन्फर्म जरुर आयब अहाँ आर किछु हमरा छुट दऽ दियौ अच्छा अच्छा कोनो बात नहि ठीके यऽ तऽ हम सोच लेलहुँ आबैलए तऽ अयबे करब जरूर आयब मइयाके दरबार भी घुमब आ सुनलहुँ हँ उम्हर एकटा मण्डन मिश्रके कोनो जगह यऽ तऽ हमरा अगर ओतौ घुमा देबै हँ हँ हँ हुनको बारेमे हम सुनलहुँ यऽ हँ हँ हँ ओहो सुनलहुँ यऽ तऽ हमरा अहाँ सभ जगह घुमा देबै ने ठीक छै ठीक छै ठीक छै तऽ धन्यवाद सुनू ने हमर इएह वाट्सऐप नम्बर छी तऽ हम अपन अहाँके डिटेल शेयर कऽ दै छी अहाँ हमरा अपन एहिपर पेमेन्टके नम्बर सभ सभ चीज भेज देबै तऽ आसान रहत हमरा फेर अहाँ से बात करैमे ठीक छै ठीक छै तहन फेर हम अहाँ से बात करै छी